ہیلو کیا آپ اولا سروس سے بات کر رہے ہیں جی میں ارج بات کر رہی ہوں دراصل کل میں نے اولا سروس کی ایک ٹیکسی کو بریلی کے ریلوے اسٹیشن تک جانے کے لیے بک کیا تھا اور آج ڈرائیور مجھے شہید پارک آف شاہ جہان پور سے پک کرنے دس بجے آنے والا تھا لیکن وہ وقت پر نہیں آیا جس کی وجہ سے میری ٹرین چھوٹ گئی اور میں بہت مایوس ہوئی ہوں میں آپ کو اس بکنگ کے پیسوں کی ادائیگی نہیں کروں گی اور آپ کی بیکار سروس کی وجہ سے میری ٹرین چھوٹ گئی ہے